हम हमरा इलाकामे सांस्कृतिक अलग अलग लोक तऽ बहुत कम पायल जाइत छै ओना मुसहर पासवान ब्राह्मण राजपूत हरेक जातिके लोक एहिठाम पायल जाइत छै आ सभके अपन अपन अलग अलग संस्कृति छै सभके अपन अपन तरीका छै जीवैके या रहैके मगर मूलतः ओ महिषीवासी छी सभ ओकरामे सांस्कृतिक बहुत कमके अन्तर पड़ैत छै या विवाहके जेना छै विवाहके अन्तर पड़ैत छै या उपनयन या जनेउ संस्कार ईसभ जे छै से मुसहर या पासवान सभमे नहि होइत छै ब्राह्मणमे ई होइत छै राजपूतमे होइत छै कायस्थमे होइत छै बाँकी आर सभजातिमे नहि होइत छै मगर ईसभ तऽ खैर बाँटयवला बात भेलै जे भेलै बस